फ्रिज केँ माध्यमसँ अगर कहल जाए पानी पिलासँ जे छै से ओकर फैट गुणवत्ता सब जे छै से नहि आबै छै शरीरमे जहाँ तक नार्मल पानी पीला से